जॾहिं मां ॾाढी नंढी हुअसि त हुन ज़माने में मोबाइल कोन हूंदा हुआ त माण्हू ड्रॉइंग सिखंदा हुआ कि सिंधी सिखंदा हुआ कि गुरमुखी सिखंदा हुआ मूंखे ड्रॉइंग जो ॾाढो शौक़ु हो हिन करे मां बचपन में ड्रॉइंग सिखण शुरू कई पहिरें त कॉपीअ में ड्रॉइंग ठाहींदी हुअसि पोइ धीरे धीरे धीरे करे मां ड्रॉइंग क्लास वञण लॻसि हुते कैनवास ते हुन टीचर असांखे ड्रॉइंग करण सेखारी पहिरें त सॼे अछे रंग सां कैनवास ते असां सॼो अछो रंग लॻाए करे कैनवास सुकाईंदा हुआसीं पोइ हुन खां पोइ हिकु नंढे ब्रुश सां आउट लाइन कंदा हुआसीं दिमाग़ में इहो पिच्चर रखंदा हुआसीं कि असांखे गांवनि जी मायुनि जी ड्रॉइंग खपे या पेड़ पौधनि जी खपे या सिजु उभरण जी खपे या सिजु लवण जी ड्रॉइंग खपे हुन हिसाब सां असां पंहिंजे दिमाग़ में हिकु पिक्चर ठाहे करे आउट लाइन कंदा हुआसीं हुन खां पोइ रंग आणे करे हुन पेंटिंग ते असां ड्रॉइंग कंदा हुआसीं ड्रॉइंग कदंड़ में असां इअं ॾिसंदा हुआसीं अहिड़े हिसाब सां ड्रॉइंग कंदा हुआसीं जीअं घणेई वणु हिक हंधु वधंदा पिया वञनि ऐं सूरज निकिरे पियो पखी वणनि ते वेठा आहिनि मूंखे हिनजी ड्रॉइंग करण जो मनु शुरूअ खां ई उहो छो कि मां जॾहिं ॾिसंदी हुअसि ड्रॉइंग करण लाइ कंहिंखे त मूंखे ॾाढो मनु थींदो हुओ कि मां ब ड्रॉइंग कया मुंहिंजे माता पिता मूंखे ड्रॉइंग क्लास में विझी छॾियो पोइ धीरे धीरे चादरुनि ते पेंटिंग करण शुरू कई नेपकिननि ते पेंटिंग करण शुरू कई अछनि टॉवलनि ते पेंटिंग करण शुरू कई मैं मुंहिंजो हाणे मनपसंद कलाकार जो जेको आहे उहो एम एफ़ हुसैन आहे